हमर स्वास्थ्य बीमा काफी अच्छा छै स्वास्थ्य बीमाके तहत एक अपने पारिवारिक सदस्य का ओग यानीकि एल आइ सी के माध्यमसँ बा आओर इस एल आइ सी के माध्यम छै बहुत ही उपयोगी होला जो स्वास्थ्य बीमामे काफी अच्छा लाभ प्रदान करै ला आओर यह जो बीमा बा जइसेकि दुर्घटना अचानक कभी किसी का किछु हो जाना यानीकि मृत्यु हो जाना ईसब ने बा बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन छै जो काफी मतलब दुर्भाग्यवश ई स्वास्थ्य बीमाके लेल छै आओर यह फायदेमन्दके लिए भी अच्छा लगै छै जो स्वास्थ्य बीमामे काफी अहम भूमिका निभाबै छै इसीलिए ई बीमा हर परिवारमे होना बहुत ही जरूरी बा आओर ई जो ने स्वास्थ्य बीमा हर परिवारमे जरूरी बा आओर सबके होना भी चाही